असांजे जूनागढ़ में खाइण जा सेखारण जी रोटीअ जो कूकींग जा सभु क्लास आहिनि पाण असां ग़रीबनि वटि पैसो जी अ आ न हुजे इनजे करे ओ घणियूं शेवाऊं ॾियणु लाइ नरेंद्र मोदीअ पंद्रहं थी वीह ॾींहंनि जो केंप रखंदा आहिनि महिने महिने त अस मां मुंहिंजी छोकिरीअ खे मोकिलंदी आहियां जीअं कि ए भाॼी ए कटणु पनीर जी भाॼी कीअं थिए बसरु तेलु मसाल्हा कीअं पाइबा आहिनि अने सेखारंदा आहिनि पनीर भुर्जी पनीर काजू मंचुरंस नू इहो पुलाव कीअं थियंदो आहे तीअं सेखारींदा आहिनि कूकीग में ने केक सजाइणु कीअं कबो आहे केक केक जो कूकींग कि केक बि मुंहिंजी धीअ खे मोकिलींदी आहियां केक इंडिए बगर जो थींदो आहे इंडिए बगर बना थींदो आहे वॾे कीअं थींदो आहे इहे बि सभु मुंहिंजी धीअ खे बुकींग लाइ मुसे सजावट करण लाइ मुंहिंजी धीअ खे सेखारण लाइ मां मोकिलींदी आहियां